एह् ऐ सिस्टम के म्हल्लै ग्रां च असैं सारैं घरैं जाना सारैं गलाना इक्क दिन पैह्लैं जाना होंदा कल कोई फंक्शन ऐ कुड़ी दा ब्याह् ऐ मुड़ा ब्याह् ऐ कोई जग मुन्नन धाम जो बी ऐ एह् देही धाम होऐ तां असैं एह् होना इक्क दिन पैह्लैं जाना म्हल्लै घर घर जाना बंदै जे चलो भाई कल साढ़ै नै कम्म कराना एह् कम्म मतलव कम्म कराना रसोऽ लोआनी ऐ कम्म कराना ऐ पानी टुहाना तो म्हल्लै ग्रां म्हल्लै च जिन्ने ड्रम्म बगैरा होंदे टैंकियां बगैरा जो प्लास्टक आह्लियां सन्टैक्स बगैरा जिनें ई बोलदे एह् आह्लियां टैंकियां बगैरा होंदियां टप्प बगैरा ड्रम्म डरुम्म कट्ठे करने पूरै म्ह्ल्ला उनेईं बंदै एह् बी बोलुना के कल्ल भाई ड्रम्म लेईयै बी आई जाना अपना कम्म कराने आना ते कन्नै ड्रम्म बी लेआना अपना ते ड्रम्म डरुम्म उत्थै रक्खियै प्ही पानी पानी एह् जेह्ड़े साढे बौल्लियां न बनियां जेह्ड़ियां पराने जेह्ड़े चश्मे जेह्ड़ेआपनै आप पानी निकलदे जमीनै च केईयैं डुम्ब बना दे अपनी डोगरी भाशा च डुम्ब केई गौरमैंट स्कीमै तैह्त उप्पर केई बनी बी गेदियां थोह्ड़ियां बौलियां शोलियां बनी दियां तो ओह्दै बिच्चा पानी असें केईयैं नज़दीक बी होंदा केईयां दूर बी होंदा उ'नै दो दो किलोमीटर जाना पौंदा केईयैं दूर ऐ केईयैं नजदीक ऐ तो इयै तरीका इयै साधन ऐ साढ़ै ब्याह् कारजां च पानी किट्ठा करने बाकी स्पलाई आह्ले पानी बी होंदे केईं जगें हैन कनैक्शन व ओह् पानी अस अगर कुसै लागै नजदीक कुसै कोल अगर पानी अगर चशमेआह्ला पानी होग बौली आह्ला पानी होग ता पीनै आस्तै उस्सी पानी गै पसंद करगन जादातर पानी पीनै आस्तै उऐ लग्गना हां रुट्टी रट्टी बनानै आस्तै अस जेह्ड़ा नलकां साढ़ा स्पलाई आह्ला पानी ऐ उसी ज़ूस करी सकने पर पीने नि पीने नि ओह् पानी पीने आह्ला उऐ चशमाशाही आह्ला पानी जेह्ड़ा चशमाशाही चशमा आह्ला पानी ऐ बहौत अच्छा पानी ऐ और पानियें केई फायदे न कोई तुसें परेशानी नी आंदी जियां के होर अजकल गैस बगैरा केई परेशानियां आंदियां जेह्ड़ियां तां ओह् पानी साढ़ा सब तों बदियै पानी ऐ उसी पानी गी अस ज़ूज करने और कट्ठा करना तरीका इयै कि म्ह्ल्ले सारे बंदे कट्ठे करियै और पानी उत्थां अस शोटे बगैरा मटके बगैरा जियां क'ड़े बगैरा शोटे ओह् लेईयै चली जाओ अपनै टीन बगैरा जेह्ड़ियां कैन्नियां बगैरा प्लासटक दियां इक इक बंदा लेईयै पूरा दिन ओह् पानी कट्ठा करना इयै साधन ऐ माराज फंक्शन बिच्च कोई बी ऐ तों ओह्दे बिच्च इयां गै करने कट्ठा